नमस्कार आमच्या गांवा गांवांनी धाकटे व्हडले धंदे चालू आसता ताचे दुकानां घालतात खाज्याची आनी शंकरपाळी आनी सगळे एक धंदे चालू आसता सगळ्या गांव गांवनी ज्या ज्या जात्रा आसता त्या गांव गांवांनी सगळे लोक त्या सगळ्या गांवांनी वयतात आनी आपलो धंदो ओपन हेंकरतात काजा पण करता कोण शंकरपळी करता सगळे घेवन वता आनी सगळ्या गांव गांवांनी जात्रेक घेवन बसता एका विकूंक बसता आनी आपल्या पोट भरतात ते तशींच आमची जात्रा आसता शरमाणे देवी त्याटन लोक वयतात आमचो देवता त्या सायडीन सगळे लोक वयतानी सग्या आपलो जो कुला आयकता कोण आनी कोण केेय दवरता सगळें ह्या करतात त महिला म्हणळटा असो ग्रूप आसता ती सुद्दा आपली शंकरपाई लाडू गंजीचे लाडू तशेंच गवाच लाडू आनीशें कशें तेंचे ग्रूप आता ते ग्रुपान सगळे ते रेडी करता आ तशेंच सगळ्या गांव गांवांनी ती सुद्दा आपलो मांाण घेवन बाजता सगळ्याक तशेंच आमचे आटीन फेस्त म्हणून आसता धाकट्या धाकट्या गांवांनी तशेंच ते फेस्तता काय ते चण आनी कां जंचे बारीक बारक शेवाचें लडव आ क सगळें तें एककूंक बाजतात तशेंच आमच्या सगळ्यांत भायर तशेच पेच आसता ओड गोवा आनी खंय खंय खंय तशेंच ल लोक हे सगळे बारीक बारीक धंदो घेवन बारीक बारीक लोक आसता ते सगळें आपलो असो धाकटो धाकटो बिजनेस सगळ्याक जाल्लो आसता तें आनी ते आपल्या पोटासा सगळ्याक आयज हय फाल्यां थ सगळ्याक वयतात आणी आपल्या पोटा सी आपल्या भुरग्या बयांच्या पोटासाठी ते सगळें हे आय बशीन वयता आनी खेसून वयता आनी पट भरंक जाय म्हण सगळ्या गांव गांवांनी ते वयता तशेंच हयसरत सगळ्याक गांव गांवांनी ते आपली पोटा भरूंक जाय म्हण ते केळचो धंदो को लायकता कोण आनी कांय करता ते सगळ्या गांव गांवांनी ते वयता आनी आपल्या भुरग्या बयांचो पट भरोंक म्हण सगळ्याक ते करता तशेंच आमचे ओल्ड गांवा म्हणणा ओल्ड गांवा तशे थंयसर खूब गर्दी आसता तशेंच लोक हे सगळें वयता ते आडीनथय जागा मेळटा थं घालता कापे घालता आनी बसता आनी सगळ्या गांव गांवनी ते आपल्या सकाळी गेले काय सांजचे रातचें घरां येता मागीर तशेंच आतां करगांव आनी खंय खंय अशे जात्रा जाता कमेश्वराची घुमकेची त त्याच गांवगांवनी लोक अशेच वयता आनी खाजो आयकता आनी खांय घडटा पार्शा हरामबोल सगळ्या घरायटीन हे जात्रा चालूच आसता ते आयज ह्या म्हयन्यान हे जात्रा ययली आल्या दुसऱ्या म्हयन्यान आनी खंयचे जाता बटवाडे बालकाजन हटी सगळे जात्रा चालू यता तशें लोक आमचे बारीक बारीक आह ते सगळ्या गांवगांवांनी वचोन खाजे हार फुलां हे सगळें विकता आनी आपल्या सगळ्या कुटुंबाचे पट भरता